हैलो ससरियाकाल थोआढ़े सारेआ नुं इक गल्ल सनान लगी आं में इक एयरफोन लैता हा ओह्दे उप्पर में तुसें नैगेटिव व्यू सनान लगी आं कि बड़े ज्यादा गंदा रिस्पांस थ्होएआ में अपने घरा गेई मेरे कोल एयरफोन नी ऐ हे में सोचा दी ही कि में एयरफोन लैने ते में एयरफोन लैने गेई लिमट पैसे बी लिमट दे होंदे अपने कोल चलो बंदा लेई लैंदा इक घड़ी घुड़ी लेई लैंदा बंदा फोन एयरफोन ते में एयरफोन लैने ई गेई पैह्लें आ'ऊं घरा गेई मिगी गड्डी नी थ्होई कोई फ्ही गड्डी जेल्लै नेईं बलगी बलगी बलगी पंदरां मैंटें बाद कोई गड्डी आई ठीक ऐ पंदरां मैंटें बाद कोई गड्डी आई ते फ्ही ठीक ऐ बैठी गड्डी बिच्च दित्ता बीह् रपेऽ कराया चली गेई आ'ऊं अग्गें पिच्छे मिकी लोक लब्भे ओह्दे बिच्च में लोकें गी पुच्छन लगी कि केह् केह्ड़ा मतलब कि केह्ड़ी दुकान सभनें कोला ज्यादा शैल ऐ एयरफोन खरीदने बास्तै कि इलैक्ट्रानिक दा समान शैल कुद्धरूं लभदा उ'नें मिकी इक दकान सनाई ही दो दकानां सनाइयां पैह्लें फ्ही मेरा जित्थें दिल कीता में उस दकानै उप्पर गेई फ्ही में दकानदार कोल पुज्जी उत्थै पुच्छन लगी में उ'नेंगी एयरफोन हैन उ'नें आखेआ केह्ड़ी केह्ड़ी वराईटी दे लैने एयरफोन उ'नें मिकी कोई दस वराइटियां कड्डियै देउड़ियां एयरफोन दियां ठीक ऐ उ'नें एयरफोन दियां वराईटियां कड्ढ के कड्ढियै देउड़ियां फ्ही ओह्दे बाद उ'नें पुच्छेआ कि केह्ड़े केह्ड़े लैने उ'नें मिकी एह् आखेआ मी एह् आह्ला इक पसंद आया एयरफोन ठीक ऐ ओह्दा रंग काला हा पसंद आई गेआ मिकी में उ'नें पुच्छेआ कि किन्ने रंग दा मतलब किन्नी कोआलटी ऐ न्हाड़ी केह् ऐ मतलब किन्ने साल चलग उ'नेंं मिकी इक साल दी गरंटी दित्ती एयरफोन दी में आखेआ ठीक ऐ उ'नें पूरे फीचर छीचर सनाए ओह्दे खोली खोलियै सनाए उ'नें मेरे कन्नै मेरे कन्नै लोआया बड़ी शैल अवाज इ'यां गै मतलब कि पैह्ले में इक एयरफोन तुप्पेआ फ्ही में इक होर एयरफोन तुप्पेआ ओह् मिकी इ'न्ना शैल नी लग्गेआ में उसी कन्नै लाया मिकी कुछ शैल नी लग्गेआ कुछ नुहाड़ी अवाज शैल नी ऐ ही एयरफोन दी कन्नै कुन्नै लाया इ'यां गै लग्गेआ किश पर फेर बी फेर ओह्दे बाद में उ'नेें आखेआ महां मिकी दूआ दस्सो फ्ही उ'नें मिकी दूआ एयरफोन कड्डियै दस्सेआ फेर में दूआ एयरफोन कड्डियै दिक्खेआ ते ओह् में अपने कन्नै लााया मिकी थोह्ड़ा ठीक लग्गेआ में आखेआ महा ठीक ऐ एह चल उसी लेइयै चली गेई महां चलो ठीक ऐ मिकी दिक्खी देउड़ो फेर ओह्दे बाद उ'नें आखेआ ठीक ऐ फेर उ'नें मिकी आखेआ कि इ'न्ने रेट दा ऐ में बी आखेआ कि इ'न्ना रेट झगड़ा झुगड़ा कीता थोह्ड़ा दस बीह रपेऽ घट्ट कीते एयरफोन दे चलो फेर आ'ऊं आई घरै गी चलो में ओह् एयरफोन अपने कन्नै लाए शैल चलाए चले शैल अवाज आई त्रै चाार घैंटे अपने कन्नै लाइयै सुने फ्ही में सवेर होई ठीक ऐ जियां में अपने एयरफोन कड्ढे फ्ही दबारा लाए चले ई नी बिंद नी चले ओह् आह्ले एयरफोन खबरै केह् होई गेआ उ'नें एयरफोन गी ओह् खराब होई गे में उ'नें बार बार लां बार बार ठोरां किश करां मतलब के उ'नें मिकी इक साल दी गरंटी दित्ती दी ओह्दे बाद बी उ'नें मेरे एयरफोन नी चले मतलब कि इ'यां बड़ा दुक्ख होएआ कि इ'नें मैंह्गे एयरफोन लैते फेर बी नी चले यह् वो बड़ा किश हून बड़ा दमाग खराब होई गेआ इ'न्ना दमाग खराब होई गेआ मतलब मिकी गुस्सा जन आई गेआ बड़ा ही ज्यादा गुस्सा आई गेआ मिकी केह् करदी पर में इ'न्ना ज्यादा गुस्सा आने दे बाबजुद बी इ'न्ना दमाग खराब होएआ ऐ बी इ'न्ने पैसे मैंह्गे लैते रक्खी बी नेईं सकनी में गेई बापस में दकानदार दे मूंहे'र छंड कराई में आखेआ में एह् केह् दित्ता तुसें मिकी महा एह् केह् दित्ता अहें केह् महां कल थुआढ़ा इत्थां एयरफोन लेइयै गेई ही ते तुसें मिकी इ'न्ने गंदे एयरफोन दित्ते तुसें मिकी इक साल दी गरंटी बी दित्ती पैसे बी इ'न्ने लैते उप्परा हैं तुस समझने कि इ'न्ने पैसे लेने दे बाबजूद बी तुसें मिकी घट्ट पैसे कि मतलब कि कनेहा एयरफोन दित्ता मिगी इ'न्ना गुस्सा उं'दे उप्पर आ'ऊं सनाई नी सकनी बड़ा ज्यादा गुस्सा आया मिकी उं'दे उप्पर आ'ऊं सनाई नी सकनी उ'नें आखेआ नेईंं जी इ'यां होई नी सकदा मैडम जी तुस इ'यां आखै ने उ'यां आखै ने तुसें किश कीता होना एयरफोन गी महां केह् करना ऐ में छड़े एयरफोन अपने कन्नै लाए हां भाई में पंज मैंट्ट सने ते दो घैंटे में गाने सुनें गल्लां कीतियां में एह्दे पर शैल चले फ्ही सवेरे उ'नेंगी खबरै केह् होई गेआ मतलब भलेआं गै खराब होई गे केह् होई गेआ कोई समझ नी आए महां इ'न्ना ज्यादा दुक्ख महां में आखेआ महा आ'ऊं कोई पागल ऐं घरां आ'ऊं आह्गी कल एयरफोन देई जाह्गी ते अज्ज आह्गी ते बापस एह् वो बड़ा किश होएआ मड़ो बड़ा कुछ सनाया असें अग्गें पिच्छें ते पूरा दमाग खराब होई गेआ इ'यां मेरा केह् करना हा केह् करी सकनें आं अस कुछ बी नी करी सकने हैन ते फेर एह गल्ल होई फेर उ'नें आखेआ नेईं मैडम जी एह् आह्ला लेई जाओ एह नी होग खराब में ओह् बी लेइयै चली गेई उसी बी आह्नेआ घर ओह् चार दिनें बाद खराब होई गेआ एयरफोन मतलब इ'न्नी गंदी कोआलटी समझ नी आई मिकी किन्नी गंदी कोआलटी हे भगवान तुसें केह् सनां में पागल होई गेई एयरफोन लेइयै में आखेआ एयरफोन लैन निकली ही कोई बंदा एयरफोन लैंदा कोई टूटियां लाइयै सुनदा कन्नै ई पर नेईं एह नी एह नी आक्खै लग्गने आह्ला मतलब इ'न्ना ज्यादा दमाग खराब होएआ तुसें सनाई नी सकनी आ'ऊं बहुत ज्यादा मतलब आं'ऊ मतलब सोचा नी कि में एयरफोन लैने गै निं हैन कदें केह् कीता जा हून फेर ओह्दे बाद में फिर एयरफोन में लैने कदें सोचेआ बी नी कि में कदें एयरफोन लैगी उसी दकानदारे आखेआ महां लै अपने एयरफोन अपने कोल रक्ख सड़े जेह् एयरफोन एह् होर कोई मतलब ब्रैंड दे एयरफोन लैते फेर बी घट्ट खराब होई गे फिर बी नेईं होएआ मतलब मेरे इ'न्नी सिर पीड़ इ'न्नी सिर पीड़ तुसें सनाई नी सकनी किन्नी सिर पीड़ होई मेरे एयरफोन दिक्खियै में इ'न्नी खुशी कन्नै एयरफोन लैने गेई ही पर इन्ने भद्दे होर गंदे एयरफोन निकले मतलब कोई सोची बी नी सकदा ऐं हून केह् कीता जा सनाओ मतलब कि एयरफोन लैना बड़ी बूरी चीज ऐ किन्ने गंदे एयरफोन निकले इ'न्ने पैसे देने बाबजूद बी दुई बारी लैते ओह् बी ओह् बी बेकार निकले ओह् बी बेढंगे निकले कोई ढंगै दी चीज निकली गै नी इ'न्ना गुस्सा आया हून केह् कीता जा हून मिकी समझ नी आवा दी ऐ ठीक ऐ फ्ही होर केह् सनाई सकनी इ'न्ने गंदे एयरफोन दे अलावा होर किश बी नेईं सकनी हैन हैनी ठीक ऐ फिर ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ ठीक ऐ फिर एयरफोन लेई लेए गंदे निकले ठीक ऐ फिर ओके